हेलौ आइयै आइयै माइ गायनायखौ होननो आइयै आइयै सलारजों खोथिया खुबैबाय मोसौ जा खोथिया खुबैनायानो मोसौ बोरमा बायदिसिनाजों उफुद्रु खोथिया खुबै खुबैनानै दा माइ गायनाय बोथोराव आइयै ट्रेकटरखौनो फिन्थाम होनांगौ जा बादि दाम बिगायावनो साराय थिनस' आरो हाजिरा आलि खोनाय लादो बिगायाव फासस' हाजिरा ट्रेक्टर एवनाय फिन्थाम बिगायावनो साराय एक हाजारखा बिगायाव फिन्थामजों बुहुद थाखा थाङो आइयै हाजिरा थांबायबो थाखायाबो आइयै आइयै आजि खालिनि गोदो बेबादि इसेबां थाङामोन थाखा फैसा आइयै थाखा जोंसो सुनायबाय आजि खालि मा गायनानै जाबावनो आइयै आइयै आजि खालि हाजिराफोरखौबो नागिरबाबो मोननो थांला हिन्जाव हक हौवा हक हारसा हक बर' हक आइयै आइयै आइयै बुहुद जारलासै आजि खालि माइ गायनानै जानांगौआ माइयालाय रनजित रनजितफोरखौ गायनो हायोबालाय मोजां हा मोजाङाव रनजितफोरा मोजां जायोमोन रनजित माइब्रा दं फरिमल दं आइयै खस्थ'यानो थैगोनसो बिराद खस्थ'

हाजिरा हाजिरा थांबाय थाखा बुहुद थांबाय आथार' बिस हाजारसो थांबाय थाखाया इसेल' माइ गायनायावनो आजिखालि हा बुरजाबो गायनानै लाभ गैला इसे हा गायनायावनो बिराद थाखा थांबाय हाबाब हाबाब हाबाब राननाय आदि राननायनिफ्राय बांसिनसो जाबावो बिदियाव बोरै हा बुरजा गायजा बावनोसै जाला एकदम बुहुद खस्थ'सै आजि खालि जुगानो गोदोहाय गोदोलाय मोजांमोन सावरि बादालिबो जालाय लायोमोन दा गैला दानि बोथोराव आइयै हाजिराखौनो नागिरबाबो मोनबावला हारसा बर' जलुर थारसै गायनायनिफ्राय गाययैयासो साबसिनसै हाबाब हाबाब हाबाब माइ गायनाय आइयै थैगोनसो आलिफ्रानो बिगायाव फासस' मानसिफ्राबो दा